औ हेलौ औ औ नोंसो बे मा होनोमोनलाय दि टि अ अफिस नि सोमोन्दै नों मिथिगौ नामा एसे कारापसन जा कारप कारापसन जागासिनो नो माथो क'क्राझार जिल्लानि औ ओरैनो खामानि मावनो होनै होनै फैसा लायो बेफोरबायदि खामानिया जाया थांबाबो जाया बेखौ मा खालामनांगौ अफिसारफ्रानो लायो औ

औ औ औ मानसि गोबां मान औ फ्रुब मानि ओरैनो आखायजों आखाय होबोबाय फैसा थाखा बिदि आरखि ओंफ्राय थांबा औ औ दा बेफोरबायदि आरखि गारिनि खागस बेफोरबो थिग जाया बिदि आरखि औ औ औ औ औ औ औ एसे दाम दामनानै होदो औ ओइ जों पाब्लिकफ्रा पाब्लिकफ्रा हेरेसमेन्ट जाबायना बयखौबो खालामो बा औ औ औ औ ओं दे दे दे जागोन दे औ औ दे